औ पुनय चप ना औ बिदिनो फन खालामबाय थादोंमोन नाङाखैमोन माबा रिप्रिजातरि दामखौ फ्रिच बेसेबां बेसेबांनि दं दामा बिरजाथ पिलिप्सफोरना बेसेबां बेसेबां जायो बिसिबां थांगोन आटसा औ औ औ मोनसे नांगौमोनलै बेखौनो सोंहरदोंमोन आङो एसे खम जाया एसे खमाय जाबावगोनदां एसे खमाय जाबावगोनदां फन्द्र'फोरनि

आटसा फास्स' थाखा खमायबावबानो जाबायना औ गेजेराव दे खालामदो आं दाहाय लायनाय खालामसै औ दखानाव साराय फन्द्रफोरनिबा लायसै

होमबा दाहाय लायनाय खालामसै आङो साराय फन्द्र'बा जिनिसाथ' ओरैनो मोजांखाना

हा हा औ औ औ औ दा बेलासि बेलासि थांसां औ